हाँ बोलिए बोलिये हाँ हाँ फल वाले बोल रहे हैं बोलिए डेढ़ सौ के किलो है

हाँ बोलिए पचास के किलो है अनार डेढ़ सौ के है अच्छा जब ज़्यादे लेंगे तो कम हो जाएँगे हाँ तो आइए न सवा सौ के लगा देंगे ये तो पच्चीस किलो लगभग एक सौ चल रहा हाँ बोलिए हाँ हाँ पहले आइए पच्चीस कर देंगे एक पच्चीस चालीस का दर्जन है पचास का दर्जन भी है साठ के भी है पच्चीस के अच्छा आइएगा तब न लीजिएगा आइए दुकान पर चीकू है सौ रुपये किलो हमारे दुकान में तो चढ़ा ही उ रहते हैं सब चीज़ को दाम हाँ इसीलिए न तो इसी न लिए न बोल रहे हैं आइए ठीक है आइए चुकंदर पचास के केजी है गाजर चालीस रुपए किलो है चुकंदर पचास के किलो दे रहे हैं अंगूर सौ के किलो है नहीं सौ के किलो है कोई गलत बोले हैं सौ के किलो चल रहा है अंगूर हाँ ठीक है आइए हाँ हाँ हाँ हाँ मिल जाएगा

थोक में ले लीजिए ठीक ठीक है

हाँ ठीक है ठीक है आइए न आइए हाँ तो कम हो ठीक है कम हो बेस कर देंगे हाँ तो आइए न तो आइएगा तब न

ठीक है हाँ हाँ हाँ कम देंगे हाँ हाँ ठीक है हाँ ठी ठीक ठीक है ठीक ठीक हाँ आइए कम बेस हो जाएगा आइएगा तो कम हो जाएगा थोक में लेना हाँ हाँ